ऊअं त मूंखे खाधे पीते जो जाम शौक़ु आहे मगरि मूंखे यादि अचे थो की मां पहिरियों दफो जेकी मैगी ठाही हुई हुन टाइम ते मां मुंहिंजी बुआ खे मैगी ठाहींदे ॾिठो हुओ मैगी असां खे ठाहे ॾींदी हुई असां सभु ॿार वेठा हूंदा हुआसीं त असांखे मैगी ठाहे ॾींदी हुई टमाटो बसरि पटाटो विझी करे मस्तु सभु भाॼी टाइप ठाहे करे पोइ उनमें मैगी विझंदी हुई बॉइल करे त मां बि हिकु ॾी ट्राए कई कि कीअं मैगी ठाहियां ऐं भुखु लॻी हुई त मैगी ठाहिण जे लाइ मां बसरि टमाटो वग़ैरह कटियो बसरि खे भुञियो टमाटे खे भुञियो तंहिंखां पोइ पटाटा बॉइल कया मैगी सां गॾु लुणु विझी करे पोइ मसालो विधा मसाला घटि लॻा त मुंंहिंजी बुआ आई त उनखे मां चयो मां ॾिस मां ट्राए कई आहे मूंखे ॿुधाइ कीअं आहे त हुन मूंखे ॿुधाई की इहो मसालो घटि आहे इहे इहे मसालो विझ त उहो मसालो विधो लुणु विधो ॻाडियूं दाणा मैगी मसाला मथां सावा दाणा विधा सु टेस्ट लाइ तंहिंखां पोइ मैगी वग़ैरह सभु विझी करे जॾहिं खाधी त जाम सु टेस्टी हुई त इहा मुंहिंजो पहिरियों एक्सपीरियंस हुओ मैगी ठाहिण जो और कुझु बि ठाहिण जो